ओतऽ हम आब देख रहल छी जे बेटीके एतेक कमी भऽ गेल अपना समाजमे बहुत कमी भऽ गेलैया जे बेटी भेटि नहि रहल छै ततेक बेटीक कमी भऽ गेलैया तऽ अगर बेटीक अहाँ बचेबै नहि तऽ ई कमी केना पूरा हेतै हमरासभके नजरमे तऽ बेटीके तऽ अहाँके कमी पूरा करऽ के लेल तऽ बेटीके जखने बचेबै तखने हेतै तऽ ओतऽ हम देख रहल छी अपना समाजमे जे की कहै छै बेटीक आइ काल्हि हमसभ ततेक महत्व दै छियै हमरासभक नजरमे तऽ बेटासँ बेसी महत्व बेटीके छै जे आइ काल्हि बेटी नहि रहतै तऽ घर नहि चलतै से तऽ हमसभ अपना नजरमे देखै छियै तैं हमरासभके होइया जे हमसभ बेटी बचाबऽ मे बेटी पढ़ाबऽ मे आगू बढ़ल छी आ आगू बढ़ैत रहब से तऽ हमरासभक अपना नजरमे भऽ रहल अछि तऽ सरकारों कहि रहल छथिन जे हँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आ हमसभ हमसभ देख रहल छियै जे हमरा समाजमे बेटीके कमी भऽ रहल अछि अगर हमसभ चाहबै तऽ बेटीके बचाबयके कोशिश करबै तऽ काल्हि समाजोके सुधार हेतै बेटियो सभक सुधार हेतै आ करऽ परतै कियाकि बेटी नहि भेटै छै हमसभ हमसभ बेटी नहि छलिया हॅं इहो सोच हमसभ अपना मोनमे अनबै ने हमसभ हमसभ किया नहि चाहबय जे हँ हमरासभक बेटी नहि होयत बेटीक एतेक कमी भऽ गेल हँ हमरासभके जेकर ठेकान नहि छै तैं हमरासभके एहि जे हमरासभक आब बेटीक बचाओल जाय आ समाजके आगू बढ़ाओल जाय